ऐं मूंखे त मां हिकु दफ़ो टूशन पढ़ाइणु वई हुअमि मूंखे उन खे ॾिसी करे न सिलाईअ जो ॾाढो चाव हूंदो पोइ मां उन खे चयो मां उन खे चयो मूंखे सिलाई त सेखाए उन सिखाई पर मूंखे उन जी सिलाई सेखारण जो तरीक़ो एॾो सुठो लॻो एॾे तरीक़े सां सेखाईं मूंखे मा चाहींदी आहियां उन जी यादि मूंखे एॾी ईंदी आहे अॼु हुन मूंखे हुनर ॾिनो आहे नी उहो मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आ कटिंग करणु ॾाढे तरीक़े सां सेखारींदी हुई मूंखे ऐं मां बि चाहींदी आहियां की ॿार सिखनि थोरी घणी हिननि खे सिलाई अचणु खपे न त त थोरो फाटिदो आहे फिटी कंदा आहिनि कपिड़ा फिटी कनि चवंदा आहिनि हाणे इहे फाटी वियो आहे केरु कंदो सिलाई असांखे ईंदी न आहे पर सिबणु अचणु खपे थोरी घणी सिलाई अॼुकल्ह हुनरु हुजणु खपे बुनाईअ में बि हुजणु खपे एॾी गोल गोल फिराका एॾी छोकिरियुनि जूं मस्त ईंदियूं आहिनि उहा सिखी हुई उन सिखाई मां पोइ वरी हिकु ठाही हुई उन जी धीउ लाइ ई मां चयमि मूंखे ऊन थी वठी अचां मां तुंहिंजी धीउ खे ठाहे थी ॾिया मूंखे तू सेखाए हुन मूंखे तार ते स्वे बुनाई सिखाई ॾाढी फ्राक उहा अॼ ताईं याद ईंदी आहे एॾी यादि ईंदी आहे कि उहा सिलाई उहा बुनाई आहे न मां उन उ ॿीहर कयां मन कंदो आहियां पर उहा अॼुकल्ह ॿार पाइनि किथे था ॿाहिरि ॿाहिरि जो ॿाहिरि जो जेको घर जो हथ जो गरम स्वेटर ऐं जेके पंहिंजा वॻा हूंदा आहिनि हथ जा सिबियलु फ्राकां उहे त भई पुछो न एॾो मज़ो सुठी लॻिदियूं आहिनि असांखे सिबण में बि मज़ो ईंदो आहे